हॅं हॅं कहियौ

औ हाँ छठि पर्व सब होइ छै हमहुँ करै छियै हॅं छठि पर्व सब हमहुँ करै छियै छठि के महानता या भेल जे नहा खा होइया पहिले हॅं नहा खा मे कदुआ भात लोक खाय या नहा खा कऽ हॅं ओहिकेबाद परात भने खरना होइया खरना मे खीर पूरी या सब बनि कऽ चढ़ै छै आ फेर परात भने जे छै से पूरी भेल पकवान भेल जे भी भेल खजूर पुरुकीया जे होइ छै ओसब भरि दिन हमसब बनेलहुॅं सिन्दूर पिठार सब सबकिछु मे लगेलहुॅं सुप रहल पनीयाँ रहल छिट्टा रहै छै प्रसाद मे तऽ बहुत चीज देल जाइ छै सेब समतोला अंगूर आम जे भी छै अहाँके जे उपलब्ध भऽ सकैया हॅं ओ सब अहाँ दऽ सकै छियै फल मे अहाँ जे भी दियौ फेर फल के अहाँ धोबू बरा नीयम निष्ठा सॅं होइ छै ई बहुत ही महत्व पर्व छियै छठि पर्व हमरा सबके लिए बहुत महत्व पर्व छियै बरा नियम सॅं कयल जाइ छै बहुत नियम एहिमे कयल जाइ छै हॅं आ साँझ कऽ हाथ उठै छै भरि दिन खजूर पुरुकिया ई सब बनेलहुॅं फेर डाला बान्धि कऽ साँझ कऽ गेलहुॅं साँझ कऽ साँझका अर्घ भेल फेर भरि राति घाट पर रहलहुॅं बड मोन लागैया घाट पर भरि राति रहै छी ताहिके बाद फेर भोर मे हाथ उठैया दिनकर दीनानाथ बाबा के सुर्ज उदय सुर्ज उदय भेल ताहिकेबाद हाथ सब उठल बड मोन लागैया नियमो तऽ बड होइ छै आ मोनो बड लागैया एहिसब मे हॅं सात बजे हॅं सात बजे पारण के टाइम भऽ जाइया सात आठ बजि जाइया घाट सऽ आबय मे तऽ नओ बजि जाइया जे कनिऑं बहुरिया रहै छथीन से भीनसरवा सऽ ककरो सासु माँ ककरो गोतनी सब जे उपास करै छथीन तऽ हुनका लिए खाना सब बनेलक बुझियौ भरि राति हमसब रहलहुॅं कनी बढ़िऑं स बड मोन लागल हॅं भरि राति घाटे पर रहै छी बड मोन लगैया नाच गान सब भेल गीत नाद भेल हॅं गीतो नाद सब भेल